असांजे भारत जा चङा ॿार ॿाहिरियुनि देशनि में विदेशनि में वञी पढ़ाई करण जो पंहिंजो टारगेट रखनि था त हुन लाइ चङियूं डिग्री डिप्लोमा आहिनि जेके ॿाहिरि जूं युनिवर्सिटी प्रोवाइड कनि थियूं जेके असां भारत ई युनिवर्सिटियूं प्रोवाइड नथियूं कनि त इहो प्रोसैस करण लाइ पहिरों त इन्हनि खे अपलाए करिणो पवंदो आहे कोर्स लाइ कोर्स कन्फर्मेशन अचण खां पोइ इन्हनि खे ट्रांसक्रिप्ट लाइ अपलाए करिणो पवंदो आहे जंहिंजो मतिलबु आहे की असांजे भारत जो जेको मार्कूं ॾियण जो तरीक़ो आहे ॿारनि खे ऐं ॿाहिरि देश में जेको मार्कूं ॾियण जो तरीक़ो आहे त भारत देश में जेके जीअं माक्स ॾींदा आहिनि उन खे पहिरों उन खे चेंज करे ट्रांसक्रिप्ट जे ज़रिए उन्हनि खे करिणो पवंदो आहे उन खां पोइ सिलैक्शन खां पोइ स्टूडेंट अपलाए कंदो आहे वीज़ा लाइ स्टूडेंट वीज़ा लाइ उहो थियण खां पोइ प्रोसैस जॾहिं ॿार ॿाहिरि वेंदा आहिनि त उते उन्हनि खे ॿियो बि हिकु मौक़ो हुतां जी गवर्नमेंट ॾींदी आहे की उहे पंहिंजे कमु करण सां गॾो गॾु पढ़ाई करण सां गॾो गॾु कम बि त करे सघनि पाटटाइम त हुते जाम फैसिलिटीस आहिनि ऐं हुते जीअं उहे कोर्स कनि था हुननि खे हुते जॉब करण जो बि ऑपशन मिली थो वञे त उन तरीक़े सां जेके ॿाहिरि असांजा ॿार वञनि था विदेशनि में पढ़ायूं करण त उन्हनि खे जाम अपोर्चूनिटीस ॿाहिरियूं गॉरमेंट ॾियनि थियूं जेके असांजी इंडियन गवर्नमेंट खे बि ॾियणु जाम ज़रूरी आहिनि